گڈ مارننگ گڈ مارننگ میم جی میں آپ کی کالج کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں علما ملک میں آپ سے سیمسٹر سے بات کر رہی ہوں میرے پاس مین سائیکالوجی ہے میرے جو فادر ہیں سر وہ کیا ہے وہ پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں اُن کا لکھنؤ بلرام پور میں ٹرانسفر ہُوا ہے تو مجھے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ چاہیے تھا جی جی آپ بتا سکتے ہیں مجھے پروسیس جی جی جی اوکے پر مجھے تو تھوڑا جلدی چاہیے کیونکہ میرے پاپا کا ٹرانسفر کل ہو رہا ہے تو مجھے آج ہی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اوکے تو میں بالکل اِنشاء اللہ میں آج لے کے آتی ہوں اپنے فادر کو اور میرا پلیز سرٹیفکیٹ کرا دیجیے گا جی جی جی جی تھینک یو میم تھینک یو سو مچ میم تھینک یو